क'क्राझार जिल्लाआव जायगारि दावबाय नायनि थाखाय मिनिबास दङ उइिंगार दङ अट रिक्साबो मोनगोन आरो मानसि सालायग्रा रिक्साबो मोनगोन आरो इ रिक्सबो मोनगोन आरो जोंना टेम्पु दङ टेम्पुबो मोनगोन आरो जुदि गुबुन जिल्लाआव थांनोबा एसे गोजानाव दावबाय लांनोबा जोंनाव हायेर टेकस्सिबो मोनगोन आरो ट्रेन गाखोनोबा जोंना ट्रेन स्टेसनबो मोनगोन क'क्राझार सहरावनो ट्रेन स्टेसनबो दंखायो दा बुहुथा आरो आरो जायगा बेरायनोबा जेन'बा जोंना टुरिस दिसमिसनफोर आजिखालि सरलफारा दं बावखुंग्रि हाजो फेसटिबेल दं बावखुंग्रि हाजोआवबो नों लांनो हागोन आरो जोंना नैबे बडलेण्ड पेरालाइदिं दङ मोनसे जोंना दांदुफुर हाजोआव बाहायो नोङो हायार टेक्सिजों नोङो थांनो हागोन हायेर टेक्सिजों थांनानै नोङो बाहाय पेराल्गाइडिंबो खालामहैनो हागोन आरो आरो बिनि खाथिआवनो जोंना दिहिरबिल बिलो दं बे मोनसे बिलो बिराद फेमास बियो टुयेसदिसटेनिबो बाहाय थानानैबो नोङो लावखार ओंखामबो जाहैनो हायो बा नोङो मिथिंगायारि बार गोजोनबो जाहैनो हायो जिरायनानै जाहैबाय थानो हायो बाहाय बाहाय थांनोबाबो नोङो हायार टेकस्सिफोरजों थांनो हायो क'क्राझार सहरनिफ्राय आरो नोङो जोंनिफ्राय एसे थाङोबा नैबे रायमना नेसनेल पार्क होननाय दङ रायमना नेसनेल पार्कआवबो थांनो हायो बाहायबो नोङो हायेर टेक्सिजोंसो थांनो हागोन आरो नङाबा उइंगारबो थाङो जोंनि क'क्राझार सहरनिफ्राय नो रायमना नेसनेल पार्क सिम बिसिम थांनानै आरामनो बेरायनानै फैफिननोबो हायो सरलपाराआवबो नोङो उइंगारजोंबो थांनो हायो आरो हायार टेकस्सिजोंबो थांनो हायो आरो खिनथु लामाया गारजि नालाय बाहाय अट रिक्साफोर थाङा ट्रेनबो लामा गैया बाहाय खिनथु उइंगारजों थांनो हायो आरो नङाबा हायार टेकस्सिजों थांनो हायो आरो दा टाउन एरियायाव बा आरो नोङो जायगायावनो बेरायनोबा इ रिक्सजों बेरायनो हागोन नङाबा अट रिक्साजों बेरायनो हागोन नङाबा टेम्पुफोरजों बेरायनो हागोन दा जोंना ओरैबायदि खामानिआव होयो इ रिक्सफ्रा जों मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम खाथियावनो जुदि थांनो लुबैदोंबा इ रिक्सजों थांनो हागोन आर जुदि एसे गोजानावबा इरिक्स थांथावि जायगायाव थांनोबा अट रिक्सफोर दङ टेम्पुफोर दङ बेजों नोङो बेरायलालांनो हागोन आरो जुदि बिनिफ्राय आर बारासिनबा दस्रा गुबुन जायगाआव जुदि दावबाय लांनोबा बिनि थाखाय जोंहा ट्रेन दङ आरो इनटारस्टेड बास सारभिसबो दङ जोंनाव आर जोंना बडलेण्ड ट्रानसपट सारभिसबो दंखायो जे बड'लेण्ड ट्रानस सारभिसआ जाहैबाय बास सारभिस बियो बहुथा जायगा आलदा आलदा गुबुन गुबुन जायगा दाब दाब जायगाआवनो बेवनो जोंनि सुबुंखौ दोनलाङो आरो मुवा बेसादआबो खमैआनो बड'लेण्ड ट्रानसपर्ट सारभिसआव एथराबो दामबो लाया बेरायनोबो मोजां मानो होनबा बासजों एक्सपेरियेनसआ कमप्लिदलि दिप्रेन जायो दा बे बहुथा मोजां खामानि आरो बड'लेण्ड ट्रानसपर्टआ आरो बेनि अनगायैबो जोंना नै आजिखालि हायार बाक्सफोरबो मोनो जोंनि क'क्राझाराव बिदिनो एदसे खम दासो जाजेनदों नालाय किनटु बेबो दङ दा नंखायनो क'क्राझार जिल्लाआव दावबायारिनि थाखाय बेफोर आरो खाबुफ्रा एसेनोसै